मूंखे समाज सेवा जाम वणंदी आहे पंहिंजे घर जे कमनि जे अलावा मां इहो बि कमु कंदी आहियां जीअं त नंढे ॿारनि खे पढ़ाइण लिखाइण उन्हनि खे थोरो सो इन लाइक़ु ठाहे सघां जीअं उहे स्कूल में वञी करे वॾा ऑफिसर थियनि त मूंखे ख़ुशी थींदी ऐं जेकी पैसनि जी मदद खपे मां उहा बि ज़रूरु कंदी आहियां जेतिरो मूंखा थी सघे मां कंदी आहियां मूंखा घटि थी सघे त मां ॿियनि खां बि वञी करे मदद वठी करे उन्हनि खे ॾींदी आहियां कंहिंखें विहाउ में पैसो घटि थींदो हुजे त उन्हनि खे बि वठी करे मां ॾींदी आहियां इहो मां ज़रूरु कंदी आहियां त मुंहिंजो मनु तृप्त थी वेंदो आहे